बैंक में पैसा सेव करण लाइ सुठे में सुठो बैंक आ कहिड़ी बि बैंक बि असांखे पैसा जमा करिणा हुजनि या बचत करिणी हुजे त बैंक में पैसा जमा करे बचत करी वञे थी ऐं बैंक बि वाजिबि मिले थो सुठो ऐं बीमा बीमा में बि लोन मिले थी ऐं ॾह साल पैसा रखाए करे पोइ इंश्योरेंस बि मिले थो प्रीमियम बि मिले थो ट्रम प्लान में ॾह साल खां पोइ घर वेठे पैसा हर महीने मिलन था त इहो सभु हिकु सुठो आहे ॾिसा त भाई पेसनि खे पंहिंजे धन खे पर्सनल जेको लोन पंहिंजी बजट जे हिसाब सां उनमें बैंक इंश्योरेंस बीमा जो ॾाढो ई सुठो आहे जेॾीमहिल पैसा खपनि त कढाए सघूं था ऐं जेॾीमहिल जमा करिणा हुजनि त बैंक में जमा करे सघूं था कढणा हुजनि त विड्रॉ करे सघूं था ऐं बीमा में बि ईअं ई आहे फिक्स डिपोजिट वगै़रह एस आई पी एस ओ भाई बीमा में हिकु साल लाइ बि रखाए सघूं था पंज साल सां बि पंज साल जो बि कराए सघूं था पोइ छह साल खां घर वेठे पैसा ईंदा त घर वेठे पैसा अचनि त सुठो ई थी वञे कंहिंखे हुते वञिणो ई न पए पंहिंजे घर वेठे ई पैसा अचनि